लीना पुटु मूंखे आहे न बैंक मां अॼु फ़ोन आयो हुओ ऐं उन्हनि मूंखे चयो त तूं पंहिंजो आधार लिंक कर छाकाणि त हींअर तूं सीनियर सिटीजन थी वेई आहीं त हाणे तूं मूंखे ॿुधाए त छा करिणो खपे मां कीअं कया हुते वञा या हितां घर वेठे ई थी वेंदो उहो तूं मूंखे ॿुधाए त मां कहिड़ी रीत कया त मां हुते वञा या न वञा या हितां ई तूं मूंखे ॿुधाए त करे सघिबो आहे त मां हितां ई करे वठां